हेलौ हेलौ अह थिगैनो दं अह माब्ला अह अह

अह सोरनिफ्रायबा हाया सोरनि नामाव दंमोनबा अह बिफानि नामाव दंबा जागोन अह अह होमबाथाय अह अह सय बिघा होनदोंना होनबाथाय बै गावबुरानि लिरनाय लाबो ओमफ्राय आरो खाजोना होनायफोरा क्लियार नंगौना नङा खाजोना रसिदफोरखौ लाबोफा अह खाजोनाफोरखो होखाना ला खाजोना क्लियार जानांगोन अह खाजोनाखौ क्लियार खालामना ला बेनिफ्राय ओइ माबामोन माबा मा होनो गावबुरानि लिरनाय लाबो एनिफ्राय भटार कार्डफोरखौ लाबोफा ओमफ्राय मण्डलनियाव मण्डलनियाव थां बाव बाव हानि रसिदखौ नांगोन जागोनदे इ फैसाया फैसाया बारा थांनाय नङा दे एसेल' थांगोन इसे खर'सा एसेल' थांगोन सय बिघायाव बार'सो थांनो हागौ अह अह अह अह इसे थाब जागोन दे इसे थाब जागोन दे खामानिया अह अह जागोन दे जागोन अह अह थाङाखै दे माबा मा होनो लिरनायखौल' मोजाङै लाना फै औ दे अह दे होमबा अह अह दे फै

अह अह सार्कोल अफिसआव फै ओम अह अह जागोन दे